اتّر پردیش میں تنظیم کئے جانے والے بڑے پیشواؤں میں سب سے پہلے حضرت مولانا سید ابو الحسن الحسنی الندوی رحمہ اللہ علیہ اُس کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی اِسی طرح سے بہت سے اِمام جیسے کہ حضرت مولانا عبد الحئ حضرت مولانا بلال عبد الحسنی الندوی اِسی طرح سے حضرت مولانا محمد ارشد مدنی حضرت مولانا محمود مدنی رحیمم حضرت مولانا محمود مدنی اِسی طرح سے یوگی آدتیہ ناتھ جی راما پرساد سوامی شنکر سری آدتیہ ناتھ جی اور بھی خصوصاً سوامی جی